ग्रामीण इलाकामे इसकुलमे बहुत सारा सुविधा देल छै बसके भी पढ़ाइके पढ़ाइके लिए भी बहुत अच्छा एजुकेशनके लिए भी बहुत अच्छा प्रबन्ध करि देल गेल छै जकरासँ बच्चासबके पढ़ैमे कोइ दिक्कत नहि होइ छै पहिले बहुत दिक्कत होइ रहै पढ़ैमे अभीके शिक्षा विभाग ने शिक्षा विभाग अभी पढ़ाइके लिए बहुत सशक्त हो गेल छै टीचरसबके पढ़ाइसँ बच्चासब बहुत खुश रहै छै आओर पढ़ैके उत्साह बढ़ै छै ओकरामे टीचरसबसँ बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा मिलै छै जे पढ़ाइके स्तरमे बहुत सारा सुविधा मिलल छै जाहिसँ कि ओकरासबके मिलल छै जाहिलए फेर खेलकूदके लिए स्पोर्टसमे बच्चासबके जकरामे जे ज्यादा इन्टेरेस्ट रहै छै ओकरामे सुविधा देल गेल छै पढ़ाइके साथ साथ मनोरञ्जन भी होइ छै तऽ बच्चाके इसकुल जाइमे ज्यादा मोन लगै छै आओर पढ़ैमे बहुत ज्यादा ही चाह होइ छै पढ़ाइ करैके साथ साथ मनोरञ्जन अगर होइ छै तऽ बच्चासब पढ़ैमे ज्यादा अग्रसर होइ छै आओर अभी टीचरसब बच्चासबके पढ़ाइके साथ साथ खेलाए छै तऽ बच्चासब पढ़ैमे ज्यादा धिआन भी दै छै पहिलेके पढ़ाइमे बहुत ई होइ रहै कि टीचरसब धिआन नहि दै रहै आओर बच्चासब एतना अच्छा पढ़ाइ करि नहि पाबि रहल रहै लेकिन अभी शिक्षा विभाग बहुत अच्छा प्रबन्ध कऽ रहल छै जकरासँ बच्चासब बहुत खुश होके अच्छासँ पढ़ाइ करै छै बहुत खुशीके साथ पढ़ै छै एकदम खुश रहै छै आओर इसकुल जाइके चाह भी रहै छै ग्रामीण इलाकामे पहिले ओतना अच्छा सुविधा नहि उपलब्ध रहै आब लेकिन बहुत अच्छा शिक्षा उपलब्ध करबा देलऽ छै जाहिसँ पढ़ै लिखैके चाह बढ़िते जा रहल छै आओर अभी ग्रामीण इलाका भी बहुत आगे बढ़ि रहल छै पढ़ाइके मैटरमे